हाँ हम उस बीच की पीढ़ी का हिस्सा हैं जो पुरानी पीढ़ी और युवा पीढ़ी दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं हम आज के समय में उस परिस्थिति से आते हैं जहाँ हम ना इस फ्यूचर जेनेरेशन के बच्चे है ना हम उस बूढ़ी पुरानी जेनेरेशन के बच्चे हैं जोकि पहले अपने सारे काम निपटाकर फिर अपने घर वालों की सोच कर आगे के काम करा करते थे परन्तु आज की जेनेरेशन वह पहले खुद के बारे में सोचती है और फिर दूसरों के ऊपर निर्भरता रखती है हम इसी पार्टी के बीच में आने वाले दानव की तरह है जो ना हम पुरानी पीढ़ी के साथ जा सकते हैं और नया ही हम नए पीढ़ी की चाह में रह सकते हैं हम इन दोनों जेनेरेशन के बीच में कोशिश करते हैं कि वो संतुलन बनाए रखे जिससे हम ना तो पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति कहलाये और ना ही इस नए जेनेरेशन के बच्चे कहलाये यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो पुरानी पीढ़ी है वह आज कल के बच्चों को कुछ भी नहीं समझती है वह समझते हैं कि आज कल के बच्चे ज़्यादा कर शैतान होते हैं और ना वो किसी की सुनते हैं ना उन्हें किसी से मतलब होता है वह अपने माँ बाप की भी कदर नहीं करते हैं वहीं आज की पीढ़ी जो नई जेनेरेशन है वह यह सोचती है कि जो पुराने व्यक्ति हैं वह काफ़ी पिछड़े जमाने से आते हैं और उनकी सोच काफ़ी पिछड़ी हुई है जो आज के जेनेरेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है यह तो अलग अलग दुनियाएं है जहाँ हम बीच में आने वाले पीढ़ी जो कि इनके बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं हमने कई बार अनुभव किया है कि हम ना तो नए जमाने के साथ चल सकते हैं और नया ही पुराने जमाने को पीछे छोड़ सकते हैं पर हम पूर्ण रूप से आज कोशिश करते हैं कि हम उस नए दौर के साथ जीवन जीना सीखे और अपनी पुरानी पीढ़ी को भी साथ लेकर कहते रहें इनमें कई समानताएं भी हैं क्योंकि यह है तो आखिर अलग अलग पीढ़ियों के परन्तु हैं तो मनुष्य ही इनमे कई समानताएं इस प्रकार है कि वह जुझारू होते हैं कर्मनिष्ठ होते हैं और वह अगर किसी चीज को लेकर अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं वह उस काम को किए बिना फिर नहीं छोड़ते इनमें कई प्रकार के अंतर भी होते हैं जोकि नई पीढ़ी ज़्यादा दर्शाती है जैसे अगर उसे किसी काम को करना होता है तो वह उसे अपनी सोच के हिसाब से करती है ताकि उसमें वह पिछड़ापन ना रहे वहीं पुरानी पीढ़ी उस काम को अपने पुराने लोगों द्वारा सीखे गए अनुभवों के सहायता से करती है ताकि उसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर रहे